तव्हां बिनानी मंदर सां कीअं जुड़िया उहो मूंखे सभु तव्हां अहवालु करे ॿुधायो मां रेखा भाग्या मुंहिंजो जनम उल्हासनगर टे में थियो आहे मुंहिंजो बचपणु ॾाढो सुठो ऐं यादगारु हुयो असांजे घर जे वेझो बनाणी मंदरु आहे जिते असां नंढे हूंदे खां ईंदा वेंदा हुआसीं उते हर साल गुरू नानक जयंती ऐं ॿिया बि सिंधी सत्संग ऐं जीअं त शांति प्रकाश ऐं ॿिया बि सत्संग थींदा हुआ हुते वॾा वॾा ॾिण पिणु मल्हाया वेंदा हुया ऐं जीअं त उते धाम धूम सां शिवरात्री मल्हाई वेंदी आहे सा मूंखे ॾाढी वणंदी हुई पर कुझु वक़्तु गुज़री वियो तंहिंखां पोइ मुंहिंजी शादी ॿिए नंबर खेमाणे ते थी वई चङा साल गुज़री विया क़िस्मत वापसि मूंखे उते वठी आई टे नंबर बनाणी मंदर जे पासे में उते मुंहिंजो घरु वरितो ऐं कुझु वक़्तु घर जोड़नि में लॻी वियो हिकु ॾींहुं मां पंहिंजो यादियूं ताज़ा करण लाइ मंदर जे आसे पासे घुमां पई हुते मूंखे हिकु पदमा नाले जी दी गॾी उन चयो हिते कीअं आईं आहीं मां चयो हिते मां नंढे हूंदे रही वई आहियां पर मूंखे हाणे यादि नथो अचे हिते केॾी महिल खुलंदो आहे मंदरु केॾी महिल बंदि थींदो आ्हे त चईं अचि मां तोखे वठी थी हलां पोइ हुन मूंखे मंदर जे बारे में जाम कुझु ॿुधाईं जाम हुन में ॻाल्हियूं अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॿुधाईं जंहिं मां कॾहिं ॿुधियूं बि न हुयूं हाणे हुते रोज़ शाम जो छह खां अठे ताईं कथा थींदी आहे जंहिं में अलॻि अलॻि कथाऊं जीअं त भाॻवत गीता ऐं गुरु नानक जो ग्रंथ साहिब पढ़ायो वेंदो आहे ऐं रामायण पढ़ी ॿुधाईंदा आहिनि पर जीअं हर महिने ग्यारसियूं ईंदियूं आहिनि ॿ ग्यारसियुनि जी कथाऊं कंदा आहिनि वेसाख जे महिने में वेसाख जी कथा कंदा आहिनि ऐं धर्माऊं महिने में धर्मा अधिक मास जी कथा पिणु कंदा आहिनि ॿियो मूंखे ॿुधी करे ॾाढी ख़ुशी थी मां पुछियोमांस मूंखे हिते वचनि मिलंदो त मां वचनि वठां मां बि गुरुनानक साहिब जो ग्रंथ पढ़ां त चई हां छो न ज़रूर मिलंदो पोइ मां हिकु ॾींहुं कणाहु साहिब ठाहे मूंखे गुरू वचन वठायईं पोइ मां रोज़ उहो पढ़णु शुरू कयो उहो जंहिंमहिल पढ़ंदी आहियां मुंहिंजे मन में एॾी शांती अची वेंदी आहे जेके बि घर में चिंताऊं हूंदी आहिनि सभु दूर थी वेंदियूं आहिनि तंहिंखां पोइ त मूंखे एॾी दिलि लॻी वई हुन मंदर सां त मां रोज़ पंहिंजो नेम ठाहे छॾियो चईं बजे खां वेंदी आहियां गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ंदी आहियां पोइ कणाहु कणाहु परसादु खाई करे घरु ईंदी आहियां टैंशन न चिंता न कंहिं बि ॻाल्हि जी न सभु मुंहिंजा गुरु कम एॾा सुठा कयां तईं अॼु ॾींहुं ताईं सुठा कयां तईं तंहिंखां पोइ वरी शाम जो अठे बजे शिव भॻवान ई आरिती थींदी आहे जंहिं में ते एॾो मज़ो ईंदो आहे पंद्रहं मिंट एॾो मज़ो ईंदो आहे सभु विसरी वेंदी आहिनि घर जा कम कारियूं सभु तंहिंखां पोइ वरी घरु वञी पंहिंजे कम ते लॻी वेंदा आहियूं पर मूंखे ईअं बि ख़बर पई आहे त हुते ॿुधर जे ॾींहुं डॉक्टर ईंदा आहिनि हेमोपैथिक वॾा वॾा तंहिं मां ॾाढो फ़ाइदो पवंदो आहे मूंखे गोॾनि में सूर हूंदो हुयो मां उतां जी दवा कई मूंखे छह अठ महिना लॻा ठीकु थियणु पर हिकदमि ठीकु थियमि मूंखे बनाणी मंदरु मां ॾाढो कुझु मिलियो आहे जाम कुझु मिलियो आहे